बिबार गायनाय जायगाखौ मोजाङै साफा खालायग्रोनांगौ बिनि उनाव बिलाइ सेवनाय गोबोर हासार दुबु दुबु खालायनानै बिबारनि गुदियाव होनांगौ अब्लानो बिबारफ्रा साइसथ' जाबोयो आरो बिलाइ फ्राव एम्फौफोर दं गैया बेफोरखौ नोजोर लाबाय थानांगौ एम्फौफोर जायोब्ला गोखा निमफोरखौ देनानै सारोब्लानो जेन'बा एम्फौआ खारो आरो बिफांफ्रा साइसथ' जाखांबोयो बिदिनो मैगं थाइगं गायनायावबो मोजाङै हाग्राफोरखौ साफा खालायनानै हाखौ मोजाङै सास खालायनानै गोबोर सारनानै गायोब्लानो मैगं थाइगंआ साइसथ' जायो आरो एम्फौफोर जायोब्ला बेवबो बिदिनो जोङो जोथोन लानानै हा एफा एनै आदर खालायनानै बिफांखौ साइसथ' खालामनानै जोङो खालामनानै लानांगौ आरो फिथाइया हासार मोनोब्लासो मोजाङै थाइयो आरो बिफांआबो मोजां साइसथ' जाबोयो आरो बिदिनो मैगं नाइयै मैगं मोजाङै जोथोन लानांगौ माइसा दांनांगौ बायदिसिना नोजोर लाखिनांगौ जायो बिनिखायनो जोङो मैगंखौ मोजाङै जोथोन लानानै न'आवनो गायनानै जायोब्ला देहानि थाखाय खहा गैया जोङो गाव गावनि हायावनो मैगं थाइगं गायनानै जानो हायो बिदिनो मोजां हासार होयोब्लासो फिथाइ सामथाइखौ गोबां मोनजायो हासार गैयाब्ला बिसिनि साइसथ'आ रानज्रिं खुनज्रिं जालाङो अब्ला जोङो गायनायनि नोजोरखौ लानानै मैगं थाइगंखौ आदर खालायनो हायोब्लासो जोङो फिथाइ सामथाइखौ मोनजानो हायो